मुजफ्फरपुरमे ई दू हजार पन्द्रह से जे एते विकास होलक से अहाँकेँ की बताबु यहाँके जे रोडके स्थिति जे रहै दू हजार चारि पाँचमे एतेक घटिआ रहै जे बरसा जे होलक ओकर बाद रोड पर चलै लायक नहि रहै बहुत गड्ढा ओ गड्ढा सभमे पानि जे भरि जाइत रहै बहुत लोक सभ गिर जाइत रहै ओहिमे चलै लायक नहि रहै आओर ई जे हइ पाँच दश सालमे एतेक बदलाव होलक हइ रोड पर जे रोड रोड बनलक हँ रोड बहुत अच्छा हो गेलक अबके अब गाड़ी ओड़ी बहुत चलैया अब दुर्घटना नहि होइया पहिले जे है से बड़ा दुर्घटना होइत रहै रोड पर गिर जाइत रहै बरसातमे तनिको चलै लायक नहि रहै जाहि कारण से बहुत लोक सभ गिर गिर ओरके गोड़ हाथ तोड़ि लैत रहै अब जे है से ठीक है रोडके स्थिति आ यहाँके शिक्षा व्यवस्थामे भी बहुत परिवर्तन होलक है जइसे कि शिक्षा यहाँ मास्टर सभ आब पढ़ाबै लगलक हँ अच्छा से आओर यहाँ ई ड्रेस मिलैत छै आओर खाना भी अच्छा मिलै लागल हइ पहले ओतना अच्छा से तरीका नहि रहै देबैके जे शिक्षा व्यवस्थामे बहुत परिवर्तन होलक हँ आब पढ़ाइ लिखाइ भी अच्छा हो गेलक हँ